ہمارا علاقہ ہندوستان کا بہت مشہور علاقہ ہے جس کو سیمانچل کہا جاتا ہے جہاں پہ ہر موقعے میں ہر قسم کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں اگر آپ شادی کے موقعے کو لے لیں اس میں شادی کے موقعے میں قسم قسم کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں اس میں کچھ الگ طریقے کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں اور عید کے موقعے کو لے لیں عید کے موقعے میں اکثر مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہے یا آس پڑوس کو بلائے جاتے ہیں جس میں مٹھائی کھائے جاتے ہیں اس میں اور اگر بقر عید کے موقعے کو لے لیں بقر عید میں تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہر طرف قربانی کی جاتی ہے اور قربانی میں گوشت تقسیم کیا جاتا ہے ہر جگہ اکثر و بیشتر یہی تیار کیا جاتا ہے اور آپ نے پوچھا کہ کھانے میں استعمال ہونے والے کچھ مسالہ جس کا نام بتائیے تو ہمارے یہاں انہیں مسالوں کا استعمال کیا جاتا ہے جس کا استعمال پورے ہندوستان میں ہوتا ہے پورے ہندوستان کیا پورے دنیا میں کی جاتی ہے جیسے جیسے کہ ادرک کی بات کر لیں یا لہسن کی بات کر لیں یا پھر پیسٹ کی بات کر لے یا پھر میٹ مسالے کی بات کر لے کئی مسالے ایسے ہوتے ہیں جو کہ اور کہیں استعمال کیا جاتا ہے اور ہمارے یہاں استعمال نہیں کیا جاتا لیکن اکثر و بیشتر مسالے ایسے ہوتے ہیں جو ہر جگہ استعمال کیے جاتے ہیں اور رہی بات ان کا ذائقہ کی بات پوچھ رہے ہیں اگر ذائقے کی بات پوچھ رہے ہیں تو پھر وہ مسالے کے اوپر کیا کرتا ہے ڈپینٹ کرتا ہے مسالے کے اوپر ڈپینٹ کرتا ہے جس قدر مقدار میں جس طریقے سے مسالہ دیں گے اس میں اسی طرح ان کا مزہ بھی ان کا ذائقہ بھی ہوتا ہے اور ذائقہ ہر چیز میں الگ الگ دیا جاتا ہے الگ الگ آتا ہے